उत्तर प्रदेश में राजनीतिक व्यवस्था सरकार जी जवाबदेही ऐं पारदर्शिता निरीक्षण निकाय सूचना जी आज़ादी या माण्हुनि जी ॻाल्हि खे ॿुधण जे ज़रिये तइ थींदी आहे जॾहिं माण्हू खे ॻाल्हाइण जी आज़ादी हूंदी आहे त सरकार खे सुठी व्यवस्था करण में मदद मिलंदी आहे